आयजकाल खुबशे लोक आपल्या स्वताच्या स्वताची काळजी घेतात आपलो आपूण हॅल्थी आसा की ना हाची जाणीव आसता तांकां वर्सान वर्स वर्साच्या प्रत्येक वर्सा हॅल्थ चॅकअप करतात हातूंत कितें उणें आसा कितें मेडिसिन्स घेवचे पडटले वखदां डॉक्टरांक मेळटात आनी आपली काळजी घेतात बऱ्या तरेन आतां टॅक्नोलोजीचो हाचेर भार कसो पडटा म्हणजें टॅक्नोलोजी हातूंत मदत कशी करता पयली गजाल म्हणजें जर कोणाक कितें कमी आसा जेवणाच्या बाबतींत कितें खावप कितें खावप न्हय हाची जाणीव जाय जाल्यार आतां युट्यूब व्हिडियो भरपूर आसात कितें खावप कितें ना युट्यूब जर पळोवशात जाल्यार योगा योगासना शिकयता वेगवेगळे एक्सरसायज शिकयता वेगवेगळ्या तरेच्यो ज्यो डायट आसात किटो डायट नाल्यार वेजीटेबल्स अशे वेगवेगळ्या तरेच्यो डायट हाची सुद्द जाणीव तुमकां इंटरनेटा वयल्यान मेळटा आतां एक घडयाळ आयल्या त्या घडयाळीच्या मार्फत तें जर आंगार घातलें जाल्यार हार्टबीट कितलो मनीस चल्लो कितल्यो कॅलोरीज ताच्यो बर्न जाल्यो हाचो सुद्दा रिकॉर्ड दीस सोंपलो की ताका मेळटा रातचो तो कितलो न्हिदता तो कितलो वेळ जागो आशिल्लो ह्यो सुद्दा ज्यो गजाली आसात त्यो रिकॉर्डीड उरलो जाल्यार मदींच कितें दुयेंस जाता त्या दुयेंसाक पयलींची हिस्ट्री तर गरज लागली जाल्यार हें पळोवपा जाता आतां खुबशे कडेन ब्लड डोनेशन कॅम्प जातात ह्या डोनेशनाची जाणीव लोकांक खूब कमी तरेन जाताली म्हणचें खबर आसनाशिल्ली की बाबा खंय असो कॅम्प आसा किंवा आनी कितें वॉट्सएप मार्फत किंवा सोशल मिडिया फेसबुक ह्या मार्फत ह्यो अश्यो ज्यो गजाली आसात त्यो खुबशा लोकां पर्यंत पावतात लोक थंय वचून ब्लड डोनेशनान भाग घेतात आनी ह्या खातीर खुबशे लोकांची जीव वाचतात अशे तरेन ऑनलायन जें जाला टॅक्नोलॉजी इज हॅल्पींग टू अ ग्रेट एक्सटेंट